हैलो जय झूलेलाल हा हा

अछा पोइ घणे गज जो खपेव हा ठीकु आहे

हिते छा आहे बरेलीअ में कहिड़ी राबत आगत कान्हनि तॾहिं बि ठीकु आहिनि पर सौ गजनि जो प्लॉट तव्हांखे मतिलबु क़रीब टीह हज़ार गज जे हिसाब सां प्लॉट मिली वेंदो ऐं टीह हज़ार ते टीह हज़ार गज हा टीह हज़ार हा हा पोइ पौश कॉलोनी आहे ऐं उन ई में बि माण्हू सुठा कार आहिनि बाक़ी ईअं हा उहो ई तव्हां अचो त सहीं उन ई खां पोइ भाई उन ई मालिक सां कराइबो कुझु हेठि मथे कराए पर क़रीब क़रीब पोइ तव्हांखे ॿ टे हज़ार बि घटि कईं पर अघु इहो ई पवंदव पंजवीह ऐं टीहनि जे विच में इशफा दल तई इयो हा ईअं भिति लॻियलु आहे चार दीवारी जेके चइबी आहे उहा ॿाहिरीं ॿाहिरीं भिति लॻियलु अथव त हो कंस्ट्रशन सॼो तव्हांखे उन जो तव्हांजो जो ठाराहिणु करणु उहो तव्हांखे ई करिणो पवंदो प्लॉट प्लॉट जी क़ीमत अथव हा उहा आहे वैशाली नगर बरेलीअ में

अछा

हज़ार सै मो न ता हिकु भेरो अचो त सहीं न अची भाई तव्हांजे मतिलबु घर वारो आहे उन ई सां गॾु अचिजो ऐं ईअं ॿियो केरु अचे त भाई प्लॉट असांजे नज़र मां कढी वञो छो जो हा त सुठो अथव त प्लॉट सुठो अथव ऐं कुंड वारो आहे कुंड कुंड में आहे ऐं उन्हीअ जे ॿिन्ही तरफ़ु रस्तो रोड सुठो अथव कॉलोनी सुठी आहे ऐं मतिलबु उन जो विकास थियणु वारो आहे ऐं भरिसां मतिलबु स्कूल सुठा अथव मतिलबु उन्हीअ में अचणु वञणु हा बज़ार मॉल मॉल अथव उन ई में तव्हां खे का तकलीफ़ न थींदी हा हा हा भाई तव्हांखे खपे अचिणो त पवंदो

हा त भली अचनि हा भली भली सुठो पोइ उन उन हू नज़र मां कढी वञे पोइ तव्हांखे सॼी रिपोर्ट ॾींदो

हा मां तव्हांखे हा

मां अॻे दुकान जी सॼो पतो तव्हांखे मोकिलींदुसि त कहिड़ी गली आहे किथे आहे त उते बि उन्हीअ खे का बि दिक़त न थींदी छो जो हो त ख़ुदि ई बरेली जो रहण वारो आहे रहवासी आहे हा ठीकु आहे हा जय झूलेलाल